नै फंबाय माबालै आं इसे सोंहरनो नागिरदोंलै आङो माब्लाबाबो मानास होननाय जायगायावहाय थांफेराखैमोनलै आं थांगौमोन ओइबार मोनबा औलै फंबाइ गैया थांफेरखायाखै बोरायलाय लांबायसोलै बोरायलाय लांबाय माथो गैलिया बेयाव थांथारनो लुबैदों आङो सासेयाव फन्द्रस' खरसआलाय बेसेथो थांमारो फंबाइ आस्सा आस्सा आस्सा

औ औ औ आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा नों सिनाय खायोदा फंबाइ आंथ' थांफेरखायाखैबो गारिबो रायज्लायफेराखै आं नोंनोनो दायथ' होनोसै फैसाखौ बेसे थाङो आं गारनोसै नोंनो दायथ' होनोसै आं गारिया बेसेबां लायो जाय जाय माबायदि लायो जानाय लोंनाय टटेल बेसेबां थांथार मारनाय आं होनोसै होमबाबो आं नायथारनोसैलै फंबाइ नों आंखौ औ औ औ औ औ औ

दस हाजार आस्सा दस हाजारना दस हाजारब्ला माने मेकाप जाहैनोसै आरो बाहाल मोनदों हा एक हाजारसो लादेरबावनोसै फंबाइ औ नोंखौबो इसे गोजोन होनांगोन ना नोङो आंनि

होमबा आङो फंबाइ देटफोरखौ हरनोसै उनाव दे दे दे होमबाथ' बेखिनियावनो आङो नोंखौ आसा खालामबाय दोननोसै दे फंबाइ अ दे होमबा जाबाय दे